काणकोण जिल्ल्यांत जायतीं पर्यटन स्थळां आसात देखीक खोतिगांव वायल्ड लायफ सेंकच्युरी श्री मल्लीकार्जून टॅम्पल बटरफ्लाय बीच पालोलें बीच आगोंदा बीच गालजीबाग तळपण ह्यो न्हंयो पैंगीण आशिल्लें बेताळाचें देवूळ माशां ह्या वाठारांत आशिल्लें निराकाराचें देवूळ अशे तरेन आमकां जायतीं पर्यटन थळां पळोवपाक मेळटात चडशे पर्यटक गोंयांत पाळोलें दर्यार वतात थंय तांका रावपा खातीर हॉटेल्स आसात जेवणाची वेवस्था बरी आसता तशेंच ह्या दर्यार नुस्तें खूब मेळिल्ल्यान थंयचो नुस्तेमारी समाज आपली जीण सुखान जगता तशेंच हांगा खोतिगांव वायल्ड लायफ सेंकच्युरी आसा थंय आमकां वाग गंवारेडे सवणीं पळोवपाक मेळटात हें अभ्यारण्य खोतिगांव ह्या वाठारांत आसा

तिका खोतिगांव वायल्ड लायफ सेंकच्युरी हें नांव पडलां रान खात्यान हें अभ्यारण्य बरे तरेन निवळ आनी नितळ दवरिल्लें आसा ह्या सेंकच्युरी भितर खुबशीं झाडां पळोवपाक मेळटा तशेंच काणकोणांतलें धार्मीक थळ म्हळ्यार श्री मल्लीकार्जून देवूळ एक देवूळ श्रीस्थळ ह्या गांवांत आसा तर दुसरें गांवडोंगरी ह्या गांवांत आसा जात्रे वेळार हांगा शिशारांनीं ही परंपरा चालू आसा तीन तकल्यो एके कडेन दवरून ताची चूल करून ताचेर तांदूळ शिजयतात काणकोण हो तालुका पर्यटन स्थळां खातीर प्रसिद्द आसाच ते भायर हांगा झाडांय खूब पळोवपाक मेळटा हांगाचे लोक रानांनी काजू रोयतात काम करतात तातूंत मिरसांगो चिबडां तवशीं घोंसाळीं रोयतात आनी बाजारांत व्हरून विकतात तशेंच काणकोणांत लोकांनी आपली संस्कृती जपून दवरल्या तशेंच वेगवेगळ्या जात्रेच्या वेळांनी त्या त्या देवाची पारंपारीक शास्त्रशुद्ध रितीन सगळी शास्त्रां केल्लीं पळोवपाक मेळटा हें करपाक कोणूच बेजारना

कोणय पर्यटक काणकोणांत आयलो जाल्यार ताका फक्त दर्योच न्हय तर हें सगळें पळोवनय ताचें मनोरंजन जाता आनी ताका परत परत काणकोणांत येवूंक दिसता तशेंच काणकोणांत कांय पळोवपा सारक्यो गजाली म्हळ्यार न्हंयो आमकां दिश्टी पडटात हे न्हंयांचीं नांवां एक गालजीबाग न्हंय आनी दुसरी तळपण न्हंय ह्या न्हंयांनी वर्सूयभर उदक आसता ह्या न्हंयांच्या बाजूंनी आमकां मॅंग्रूवसचीं झाडां पळोवपाक मेळटा हांगाच्या न्हंयानी लोक नुस्तें मारपाचोय वेवसाय करता तर अशें हें काणकोण खुबश्या पर्यटक स्थळांनी भरिल्लें आसा आनी पर्यटक ताका लागून काणकोणांत परत परत येत रावतात